ویسے تو میری اسکول کی منتھلی فی کافی کم ہے ایسے دیکھا جائے تو فائیو ہنڈریڈ روپی پر منتھ ہے اور پھر ایڈمیشن چارج جو ایئر میں لگتی ہے وہ پندرہ سو روپئے تھی تو ایسے تو اور اور اسکولوں کے مقابلے یہ کافی کم ہے تو اوور آل ایجوکیشن کے معاملے میں کافی اچھا تھا میرا اسکول تو فی کے مقابلے اس حساب سے بہت کم ہے